मनोरंजन गतिविधियो में टी वी मूवीज मोबाइल किताबें गाने नृत्य नाट्य आदि आते हैं मैं अपना ज़्यादातर समय टी वी में कॉमेडी सीरियल्स देख कर करता हूँ इसी के साथ साथ अगर मैं कभी टी वी नहीं देखना चाहता तो मैं अपने ज़माने के पुराने गानों को सुन कर अपना मनोरंजन की तैयारी करता हूँ साथ ही अगर मैं कहीं बाहर हूँ और मेरा को पास टी वी नहीं है और कोई किताब नहीं है तो मैं अपना मनोरंजन या समय व्यतीत मोबाइल में इंस्टाग्राम चला कर या फिर व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ बात करके अर्जित करता हूँ